हमरा अर घरमे जे छै से तीन प्रकारके बर्तन रहय छै जेनाकि हमे अर भए गेलियै मांसहारी तऽ मांसहारी खातिर लए अलग बर्तन छै आओर जेना एगो धार्मिक भए गेलखिन तऽ हुनका खातिर अलग छै आओर एगो जेना जेनरल भए गेलय तऽ ओइ सबमे बर्तन अलग छै तऽ यदि मांस मछली जाहिमे यूज करय छियै ओइमे ओइमे धार्मिकवला खाना पीना ओइमे नहि बनय छै आओर जे आओर ओकरबाद जे छै तीन प्रकारके जे बर्तन छै से ओकरामे अलग अलग एगो बर्तनमे मीट मछली बनय छै आओर एगो बर्तनमे शाकाहारी बनय छै आओर एगो बर्तनमे तऽ जेनरल चलय छै ओकरामे छै से ईसब चलय छै आओर ओकरबाद आओर मीट मछलीवला जे छै से जे बर्तन यूज करय छियै ओकरा जे छै से शाकाहारीवला बर्तनमे यूज नहि करय छियै आओर ओकरबाद जे छै से आओर शाकाहारीवला बर्तन धार्मिकवला बर्तनमे यूज नहि करय छियै धार्मिकवला बर्तन जे छै से धार्मिकेवला मे चलय छै आओर मांसाहारीवला जे छै से उ मांसहारियेमे चलय छै आओर शाकाहारीवला जे छै से उ तऽ शकाहारियेमे चलय छै ओकरामे कोइ दिक्कत नहि छै तऽ हमे तीन प्रकारके बर्तन यूज करय छियै हमरा अर तीन प्रकारके अगल अलग बर्तन छै घरमे आओर इएह उ सब बर्तनके अलगसँ प्रयोग करय छियै अलग अलग बर्तनके प्रयोग कए कऽ